जय झूलेलाल

हां जी हा दर्जी आहियां मां

हा ॿारनि जा न या तव्हां पंहिंजा सिबाराईंदो वर्दी अच्छा ठीकु आहे त हीअ त ॾिसो न सिंधी कपिड़ा सिबवा आहिनि हिक ॿ कल सूट पैंट सिबवी आहे कहिड़ा कपिड़ा सिबाइणा आहिनि तव्हां सूट पैंट सिबावाइणी आहे या उहो इहे पाकिस्तानी कपिड़ा हूंदा आहिनि सिंधी जा उहे सिबइणा आइनि अच्छा

घणियूं ड्रैसूं आहिनि

टीह ड्रैसियूं हा ॿार सभु हिक जहिड़ा आहिनि ॾह ॾह सालनि जा पोइ बि चारि चारि मीटर पंज पंज मीटर अची वेंदो कपिड़ो सिलाई हाणे भेण ॻाल्हि ॿुध तू पोइ तव्हां अचो दुकानु ते त तव्हां हुते सभु ॿुधाईंदासीं मतिलबु सिलाईयूं आहिनि जेके तव्हां इहो होरया थी वठंदासीं जी भेण हीअ कपिड़ा तंव्हांखे मतिलबु पोइ बि चारि पंज ॾींहं में मिली वेंदा वीह जोड़ा आहिनि त पोइ बि मुंहिंजा छोकिरा असांजा कम ॿिया कंदासीं चारि पंज जोड़ा हिक हिक ॾींहं जोड़ा कढंदासीं पंज चारि पंज ॾींहं लॻी वेंदा वीह जोड़ा हा पंजनि ॾीहंनि में तव्हांखे मिली वेंदो पंजनि ॾींहं में मिली वेंदो भेण

सिलाई तव्हांसां जेका आहे न असां तक़रीबनु अठ टे टे सौ रूपिया जोड़े वठंदासीं टे टे सौ तव्हांखां ट्रे सौ पोइ बि त छ हज़ार थींदा भेण वीह जोड़ा आहिनि त छह हज़ार थींदा छह हज़ार छह हज़ार भेण

वधीक आहे जल्दी तयार करे ॾींदासीं अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे तव्हां खणी अचो कपिड़ा हा तव्हां खणी अचो तव्हांखे जल्दी सिबाराई ॾींदासीं अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे असां वटि ॿिया छोकिरा बि आहिनि असांखे कराये ॾेयो कारीगर मूंखा चारि पंज छोकिरा वेठा आहिनि हुनखे असां ॾींदासीं उहो सिबवी ॾींदासीं जल्दी जल्दी में हा पाण बि त मां कटाई जो कमु कंदो आहियां हुजेव हा कटाई जो कमु कंदा आहियूं ठीकु आहे भेण उहो तव्हां जॾहिं मोकिलियो हा ठीकु आहे तव्हां मूंखे कॾहिं अचो था सुभाणे परीहं हा भली सुभाणे मोकलयोसि ठीकु आहे भेण ठीकु आहे तव्हां मोकिलयो ऐं जय झूलेलाल जय झूलेलाल